औ दानि जुगाव जोंहा थांखांनाय माखासे जिथाइफोराव जोंहा दानि बे भारतआवहा बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरा बेरखांफैदों साख्रि महरै नङा नाथाय जोंहा मोनसे बेबायदिनो हबि महरै जोङो हबिफोरखोनो गोसो दोङोबा जोंनि केरियार बायदि बाहायनो हायो जेरै दानि मुगायावहा ओह जेरै इउटुबार कनटेन्ट क्रियेटार इनफ्लुयेन्सार दावबायारि कमेडियान बायदि बायदि जोंहा बेफोरबायदि कनटेन्टफोरखौ जों नुनो हायो दानि मुगायावहा जोंहा बिदिनो जुदि जोंहा स्किल्स दङबा जोङो साख्रि मावनो नांलाय लाया जोंहा साफस इउटुबार जानो हायोब्ला जोङो बेबायदिनो जोङो खामायनो हायो जोङो जुदि इउटुबार जानानै मोजां मोजां कनटेन्टफोरखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि डोइलि लाइफ भ्लगिं खालामनाय बा भ्लगार जानानै मोजां मोजां भ्लगिं खालामनायनि गेजेरजों जेन मानसिफोरा मोजां गियान मोननो हानाय बायदि जोंनि गेजेरजों जेन मानसिफोरा मोजां इनफ्लियेन्स जानो हानाय बायदि बेफोर बायदि खामानिखौ मावनो हायोब्ला दिनै जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबो खामायनो हायो जोंनि भारतआव लाइमोनफोरा जोंनि बं बा बुहुतआनो दानि जुगावहाय जों बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनदों दिनै गोबां इसन्टाग्रामफोराव इनफ्लुयेन्सार दोङो जायहा दिनै बेबायदिनो ओह गाननाय जोमनायफोरखौ देखायनानै गोदान गोदान गाननाय जोमनायफोरखौ देखायनानै बिदिनो आरो मेकाप टिउटरियेलफोरखौ खालामनानै गुबुनफोरखौ बोनो हायो गुबुनफोरा बेसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो नायनो हायो बेबायदिनो लोगोसे दावबायारि दोङो ट्राभोल खालामनो मोजां मोनग्रा ट्राभोल खालामनानैहाय दिनै एरैनो जोङो ट्राभोल खालामनालैल थाबायल' नङा नाथाय ट्राभोल खालामनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जुदि जोंहा मोजां फेसिलिटि दोङोबा बेवहा जोंहा केमराफोर दोङोबा मोजांहै बेबायदिनो जोङो मोजां ओह आगजुफोर दोङोबा बेफोरखौ लानानै ट्राभोल खालामनायाव जोङो मोनसे फट'ग्राफि खालानानै रेकर्ड खालामनानै जोङो बेखौ भ्लगिं बानायनो हायो ट्राभोल खालामनायफोरखौ आरो जोङो सेयार खालामनो हायो पाब्लिकफोरनो थाखाय जोंहा गोबां गोबां प्लेटफर्म दङो बेफोरखौ सेयार खालामनायाव शसेल मेडिया दङ इउटुब फेसबुक इनस्टाग्राम बेफोराव जोङो ट्राभोल खालामनायफोरखौ सेयार खालामनानै जोङो दिनै बेबायदिनो आरनिं खालामनो हायो फैसा खालामनो हायो आरो ट्राभोल भ्लगार जानायनि गेजेरजों जोङो फैसा खामायनायल' नङा नाथाय जों गुबुन गुबुन गोदान जायगाफोरखौ नुनो मोनगोन आरो जोंनि गेजेरजोंबो जायफोरा दिनै ट्राभोल खालामनो गोसो जाबाबो हाया बिथांमोना फोफ रियालिटियाव नङाबाबो बिदिनो रिलआवहा बिथांमोनहा बिदिनो नुनानैहा गोजोन्नायफोरखौ मोननो हायो मिथिनो हायो जायगाफोरखौ बहा मा दं मा गैया बेफोरनि मिथिनो हायो गोबां जायगानि निउसफोरखौ मोननो हायो बेफोरनि गेजेरजों आं सानदों जोंनि भारताव लाइमोनफोरा जिवाव बेफोरखौनो नागिरो दानि जुगाव बांद्राय जब मावनायफोरखौ इन्टेस्ट होआ बांसिनानो बेबायदि ओह गावनि हबिफोरखौ केरियार बनायनायावहा गोसो होनायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो बेसोनसै